ॻोठ जे माण्हुनि जो पै ॻाल्हाइण जो तरीक़ो अलॻि आहे ऐं इहे सभु जॾहिं बि कुझु थींदो आहे ॻोठ में तॾहिं जेके वकील पुलीस वारा ऐं कोर्ट कचहरी वारा उन्हनि जी भाषा न सम्झी सघंदा आहिनि जंहिंजे करे ॿिन्हिनि खे तकलीफ़ु थींदी आहे माण्हू बि तकलीफ़ु सहंदा आहिनि ऐं उहे कोर्ट कचहरीअ वारा बि ऐं म गांव जा माण्हू त पुलीस खे ॾिसी करे ई ॾिढी वेंदा आहिनि ऐं इन जे करे कोई बि गाल्हि जो हल न निकिरंदो आहे माण्हुनि जो पैसो त लॻंदो आहे पर उन्हनि जो कम न थींदो आहे इन करे बिन्हिनि खे तकलीफ़ु ॾिसणियूं पवंदियूं आहिनि